मेरा नां मुकेश कुमार ऐ में रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौहने आहला आं और इत्थै जेह्ड़ा डिस्ट्रिक्ट दा वातावरण ऐ रियासी बिच बहुत गै अच्छा होंदा पैहलें में तुसेंगी एह् सनाना चाह्न्नां कि जेह्ड़ा बी साढ़ा इत्थै मौसम ऐ ना मौसम बहुत गै बधिया होंदा क्योंकि जि'यां हून इसलै बरसांत दा मौसम चला दा ते बरसांत दे मौसम बिच बहुत ज्यादै बारशां बी होइयां न बर्खां बड़ियां ज्यादा होइयां न जेहदे कारण लोकें दे घर ढेई बी गे थोड़ा पानी शानी बी चढ़ेआ और साढ़े इत्थै जेह्ड़ा वातावरण ऐ बहुत अच्छा होंदा इसलै थोह्ड़ा मौसम एह् ऐ के गर्मी दा बी ऐ ते सर्दी सर्दी पर इन्नी नी ऐ सीजनेबल जि'यां हून इत्थै बड़े ज्यादा प्रभाऽ पौंदा बरसांत दा मौसम बिच कुसै गी शरीर गी किश दाने निकला दे केइयें इ'यां खूनै दी खून दा ब्लड चेंज होंदा ते क्लाईमेट बी जेह्ड़ा ना जेह्ड़ा साढ़ा इत्थै डिस्ट्रिक्ट रियासी च बहौत के ज्यादा अच्छा मौसम रौंह्दा बाकी सीजनेबल च जि'यां बहुत ज्यादा बर्खा होंदियां न ओह्दे बिच एह् ऐ के ठंड बी ज्यादा होंदी और सर्दी ठंड जेह्ड़ी बहुत ज्यादा होंदी ऐ ओह्दे आस्तै लोकें बचाऽ आस्तै गर्म कपड़े लाना पौंदे ि स्वैटर लाओ तिन तिन चार चार देन बर्फ पौंदी बर्फ बिच बी साढ़े उप्पर इत्थै माता वैश्णो दा प्हाड़ ऐ उद्धर सामनै बर्फ लभदी बहुत ज्यादा बर्फ होंदी पेई दी ते साढ़ी जेह्ड़ा इद्धर रैह्न सैह्न ऐ बहुत गै अच्छा डिस्ट्रिक्ट रियासी दे लोकें दा रैहन सैहन बहुत गै अच्छा लभदा ते डेली चेंज अस डेली बिच इत्थै कपड़े चेंज नी करी सकने की के इस जगह दा मौसम इस जगह च जेह्ड़ा वातावरण ओह् बहुत गै अच्छा ऐ बाकी हून जि'यां छे म्हीने स्याल होंदा स्याल होने दे बाद फ्ही गर्मी दा मौसम आई जंदा गर्मी बहुत ज्यादा होंदी ऐ गर्मी आस्तै बचने आस्तै लोग ठंडी हवें बिच बौहंदे ठंडी हवा लैंदे ओह्दे ठंडी हवा दे कन्नै कन्नै गै ओह् शुरू होई जंदी फ्ही गर्मी बहुत ज्यादा हुंदी लाइट दी बड़ी परेशानी होंदी इत्थै बिजली औंदी नेंई लोकें पक्खियां बनाई दी होंदियां पराने जमाने दी जेह्ड़ी पक्खियां बनांदे हे ओह् झोलदे रौंहदे ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा गर्मी दा प्रभाव जेह्ड़ा घटी जंदा फ्ही शामी सबेरे तिन तिन बार लोकें न्हौना पौंदा गर्मी बहुत गै लगदी बहुत गै ज्यादा गर्मी होंदी ऐ ओह्दे बाद जिसलै मौसम आई गेआ बरसांत दा बरसांत दा मौसम इस मौसम बिच जि'यां हून इसलै बरसात थोह्ड़ी गै घटी ऐ इसलै बरसांत थोह्ड़ी घटी जि'यां जुलाई बिच्च स्टार्ट होई ही जुलाई अगस्त सितंबर च थोह्ड़ा फर्क पेई गेया जुलाई बिच्च बहुत ज्यादा बारश होइयां न ते बहुत गै ज्यादा नुक्सान बी होएया फसल दा नुक्सान बी होंदा ते फसल ढेई जंदी बर्बाद होई जंदी एल्लै मक्क राही दी लोकें मक्क इसलै खराब होन लगी पेदी ते हून मक्क पक्कने पर आई दी ऐ अगर इसलै बर्खां होन ते बर्खें कन्नै बहुत गै ज्यादा ओह् मौसम बारश मक्का खराब होई जानी फसल फ्ही थ्होंदी नी साढ़ी फसल बिल्कुल खराब होंदी ओह्दे बाद आई जंदा एह्दा मौसम स्याल स्याला दे मौसम बिच एह् होंदा के स्याला बहुत गै बहुत ज्यादा स्याला होंदा इत्थै माता वैश्णो दे सामनै प्हाड़ी ऐ ओह्दे पर बर्फ पौंदी ओह्दे कन्नै बर्फ सामने असेंगी लभदी ठंड बहुत ज्यादा होंदी एह् कटड़ा बिच कटड़ा बिच माता वैश्णो रौंहदियां न त्रिकुटा प्हाड़ ऐ उद्धर माता वैश्णो रौंहदियां न ते उस्स वजह कन्नै जेह्ड़ी बर्खा बी इत्थै बहुत ज्यादा होंदी और मौसम बी बड़ा ठंडा होंदा जिस बेल्लै पतझड़ मौसम आई जंदा पतझड़ ते पत्ते झड़ी जंदे बूहटें दे ते ओह् बी मौसम बड़ा ठीक होंदा पर ओह्दे कन्नै केह् होंदी खुश्की बड़ी हुंदी ऐ इंसान गी कुसै गी खारश होआ दी कुसै गी मतलब साबन लाओ न्हौने कन्नै खारश होंदी पर ओह्दे आस्तै एह् ऐ के दोआई शोआई लैना पौंदी थोह्ड़ी जेही ते बहुत गै ज्यादै ओह्दे कन्नै मौसम कन्नै वातावरण जेह्ड़ा चेंज होंदा रौहंदा बार बार कदें जुकाम लग्गा दा कुसै गी बुखार आवा दे कुसै गी सिर दर्द होआ दी एह् जेह्ड़ा स्याला दा मौसम जि'यां आना मौसम हून जि'यां स्याला स्टार्ट होना नवंबर म्हीना स्याला आई जाना और उस्स बेस उप्पर केह् होना के लोकें दी तबीयत थोह्ड़ी खराब रौह्नी सेह्त खराब रौह्नी बच्चे ज्यादा बमार होंदे जेह्के नौजवान जेह्के ओह् थोह्ड़े फ्ही सर्दी सैहन करी लैंदे बच्चें गी छाती खराब होई जां कुछ ना कुछ चलदा रौंहदा ते इस आस्तै जेह्ड़ा साढ़ा रियासी डिस्ट्रक्ट दा क्लाईमेट ऐ बहुत गै अच्छा ऐ पर थोह्ड़़ा बहुत एहदे कन्नै चलने आस्तै थोह्ड़ा सम्भलना पौंदा थोह्ड़ा मौसम दे तरीके कन्नै थोह्ड़ा उस्सै स्हाब कन्नै चलना पौंदा जिस स्हाब दा मौसम चेंज होआ दा होंदा उस्सै स्हाब कन्नै गै असेंगी अग्गै दिक्खना कि असेंगी किस स्हाब दी केह् चीज असेंगी सूट करदी ऐ केह् चीज असेंगी स्हारदी ऐ केह् नेईं सर्दी ऐ उऐ चीज खाने उप्पर बी आई जाओ तुस खाने अल बी मतलब ज्यादा ठंडी चीजां घट्ट खाओ कि के ओह्दे कन्नै सर्दी बिच केह् होंदा के बंदा बच्चे गै ज्यादा बमार होंदे न नौजवान जेह्ड़े बुजुर्ग ओह् फ्ही थोह्ड़ा सैह्न करी लैंदे और बाकी तुस आइयै दिक्खो तुस डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच बहुत गै अच्छा क्लाईमेट ऐ सीजनै उप्पर जि'यां मौसम चेंज होंदा उमां गै सब किश ठीक रौहंदा चलो ठीक ऐ